जदूं अस पढ़दे हे स्कूल अदूं स्कूलें च सलाई कढ़ाई रुट्टी पकाना एह् सब मतलब स्कूल च शुरु होई जंदा हा अजकल निं अदूं होंदा हा एह् साढ़ा पेपर होंदा हा खाना खानादारी आखदे हे उसी साह्नू क्लासें च मतलब सलाइयां सलाइयां लेई आओ इक दिन मतलब असें सलाइयां लेइयै जाना उन्न लेइयै जाना फ्ही ओह् साह्नू उ'नें बुनना दस्सना फ्ही ओह् कागज होंदे हे इ'या़ं रंगदार कागज होंदे हे उं'दे उप्पर साह्नू कटिंग करनी दस्सनी अंब कट्टो केल्ला बनाओ सेव बनाओ ओह् असें बनाने मतलब इ'यां फ्ही आस्तै आस्तै बचपन कोला मतलब चीजां चलदियां गेइयां ते मेरा इटंरैस्ट इ'यां कपडे सीने आह्ले पास्सै थोह्ड़ा जैदा हा मेरा मन करदा हा जे में बन्न सबन्ने इ'यां आपूं डिजाइन बनांऽ मतलब कोई सींदा में दिखदी ही मेरा बी इ'यां मन करदा हा फ्ही में एह्दे च थोह्ड़ा जेहा उ'आं कोर्स बी कीता लेकिन इन्ना फ्ही ओह् मेरे कोला होई निं सकेआ सौ प्राब्लमां आई जंदिया अपने घरै दियां ते में फ्ही दसमीं दे बाद फ्ही में जेह्ड़ा थोह्ड़ा जनेहा टाइम होंदा निं पैहलें होंदे हे टाइम अजकल ते बच्चे ट्यूशन चली पौंदे अदूं साह्नू टाइम होंदे जदूं तक्कर रिजल्ट निं निकलेआ तां तक्कर किश बी हैन्नी ते फ्ही में उत्थूं मेरा आस्तै आस्तै मतलब इंटरैस्ट बनी पेआ हा बधी गेआ में सलाई बिच कपड़े सीने ते में कपड़े सीने तक्कर इ'यां सिक्खने ई मन कीता सिक्खे निं पर उ'आं पर मन करदा कि में एह् सिक्खां फ्ही में केह् कीता में फ्ही ञाह्रमीं च एडमिशन लेई बाह्ऱमीं च लेई फ्ही बाह्ऱमीं दे बाद फ्ही में इक साल दा में एह् कोर्स कीता कपड़े सीने दी जाच सिक्खी ते में सारे मतलब सूट ब्लाउज पेटी कोट सब किश मतलब में सिक्खेआ फ्ही ओह्दे बाद मेरा ब्याह होई गेआ जेल्लै ब्याह होई गेआ ते अग्गें उ'नें सीन ई नेईं दित्ते फ्ही बी कुसै बेल्लै इ'यां बेही जाना अपने कुतै कमीज कट्टी लेई कुतै सीऽ लेई सलवार सलवार ते में चलो अज्ज बी सीऽ लैन्नी कट्टियै अपनी कमीज दा थोह्ड़ा चक्कर रौंहदा ऐ पर मेरा मन करदा मेरा कि में मतलब आपूं कपड़े सियां ते डिजाइन बनाई बनाइयै सियां हुन ते कुत्थै हुन टाइम बी नेईं ओह् टाइम निं रेहा हुन उमर बी होआ दी ते मन करदा इस बेल्लै बी मेरा मन करदा कि मिगी कोई सखाऽ ते में दोआरा सिक्खां ते अपने कपड़े मतलब सियां बन्न सबन्ने डिजाइन बनाई बनूइयै में शैल जेह्के बच्चें ई बनाई देआं कुतै किश जि'यां थोह्ड़ा जेहा कपड़ा होंदा थोह्ड़ा उद्धरा लाओ थोह्ड़ा इद्धरा लाओ डिजाइन बनी जदां फस्ट कलास अपने कपड़े दा ओह् इ'यां मन एह् मेरा मतलब थोह्ड़ा जेहा इ'यां शौक समझो इसी जां मेरा इटंरैस्ट समझो जां किश बी समझो मतलब इस पास्से मेरा मन है अजें